जय झूलेलाल मूंखे सिलाई ऐं कढ़ाई में बुनाई में ॾाढी रुची आहे मूंखे ॾाढो वणंदो आहे की मां पंहिंजे घर में ई सभु कयां हिन करे मां पंहिंजे घर में अहिड़ी तरह कॾंदी आहियां जीअं मूंखे सिलाई करिणी हूंदी आहे त मां मशीन ते अगरि मूंखे मशीन ते सिलाई करिणी हूंदी आहे त मां सुबुह जो पंहिंजो पंहिंजो घर जो कमकार करे थोरी देरि जे लाइ ॿारनि खे स्कूल मोकिले पोइ थोरी देरि जे लाइ मशीन ते वही रहंदी आहियां छो जो मूंखे सिलाई करण में ॾाढो ई सुठो लगंदो आहे की मां सिलाई कंदी रहियां अगरि बुनाई करिणी हूंदी आहे जीअं भई सीटर वगै़रह बुनणा हूंदा आहिनि हथ हथ जो कोई कम हूंदो आहे त मां केॾी केॾी महिल पंहिंजे घर जो कमकार निपटाए करे पोइ मां टी वी बि ॾिसंदी रहंदी आहियां गॾ गॾ में मां पंंहिंजा सीटर वगै़रह बि ठाहींदी रहिंदी आहियां जीअं सीटर थी वियो या किथे मतिलब सीटर जी सुल सिलाई बुनाई करे छॾींदी आहियां ऐं केॾी महिल कंहिंखे टड़ो टोपो ॾियणो हूंदो आहे त हूअ बि ॾेई छॾींदी आहियां एतिरो कंदे कंदे मां पंहिंजो कंदी रहंदी आहिंयां फ़्री वेठी हूंदी आहियां फ़्री वेठे में एतिरो मां करे छॾींदी आहियां की मां पंहिंजो घर जी सिलाई बुनाई कंदी रहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे की मां पंहिंजे हथ सां कयां हथ सां सीटर ठाहियां हथ सां सिलाई कयां बसि एतिरो ई हूंदो आहे बाक़ी हाणे टेम धीरे धीरे धीरे धीरे थींदो वेंदो आहे जीअं बि थींदो आहे जीअं बि हूंदो आहे टेम मां मां पंहिंजो सॼो टाइम पंहिंजी सिलाई कढ़ाई में लॻाईंदी आहियां जय झूलेलाल